ایک بار ہمارا پروگرام تھا ٹیچرس ڈے پر ہم نے ایک ہوٹل میں پروگرام رکھا ہوا تھا اور کم سے کم پچاس ساٹھ ٹیچر ہمارے ساتھ تھے اس پروگرام میں میرے گانے کا کوئی موڈ نہیں تھا لیکن سب نے فورس کر کے مجھے اسٹیج پر کھڑا کر دیا ہاں ہلکی ہلکی گھبراہٹ ضرور ہوئی تھی لیکن میں نے پھر بھی وہاں ایک غزل گائی تھی تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی تھی اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوا اس پر ہم قابو پا سکتے ہیں جو بھی کام کریں پورے جوش اور خروش کے ساتھ کریں گھبرائیں نہیں سب کچھ ہوتا ہے